सभिनि खां वधीक मुश्किलु ॻाल्हि ट्रैकिग जे बारे में इहा आहे की उहा असांखे हर शइ जो मुक़ाबिलो करायण लाइ मज़बूत कंदी आहे ख़बर न पवंदी आहे की कॾहिं बरिसात थी पई सघे कॾहिं जाम हवा लॻंदी आहे कॾहिं जाम गर्मी थी सघंदी आहे जॾहिं असां मथे पहुचण वारा हूंदा आहियूं रस्ता न ठहियलु हूंदा आहिनि असांखे रस्ता ॻोल्हे करे पथरनि जे विच में हेठि मथे वञी करे मथे पंहिंजी मंज़िल ताईं पहुचणो आहे इहो असांखे ताक़त ॾींदी आहे ऐं असांजी शमता वधाईंदी आहे की असांखे कुझ बि करे पंहिंजे मंजिल ताईं पहुचणो ई आहे ऐं जॾहिं असां पंहिंजे मंज़िल ताईं मथे पहुची वेंदा आहियूं त जेको नज़ारो ॾिसण लाइ मिलंदो आहे उहो ॾाढो ई दिलि खे सुक़ून ॾींदो आहे ऐं मन खे शांती ॾिंदो आहे